میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے امازون سے ایک پروڈکٹ خریدا تھا اور وہ پروڈکٹ تھا ہیڈ فون بوٹ کمپنی کا ٹھیک ہے اس کا میں پہلے پازٹیو ریویو دینا چاہوں گا آپ کو جب میں نے وہ پروڈکٹ خریدا تھا اسٹارٹنگ میں تو اس نے بہت اچھا مجھے ریویو دیا بہت اچھا اکسپیریئنس دیا مجھے اس نے بہت اچھا کام بھی کر رہا تھا لیکن چلتے چلتے دو ڈھائی یا تین مہینے وہ اس نے اچھا کام کیا ساؤنڈ بہت اچھا تھا اس کا ٹھیک ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن بات کے اندر جب بعد میں میں نے یوز کیا اس کو پرانا ہو گیا تھوڑا تو اس کا اکسپریئنس بالکل اتنا خراب ہو چکا تھا نیگیٹو میں فیڈ دینا چاہوں گا اس کو تو بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا وہ اس میں ساؤنڈ بہت کلیئر نہیں تھے پھٹی ہوئی آواز آتی تھی ساؤنڈ بہت زیادہ کلیئر نہیں تھا اس کا پتا چلتا تھا کہ شور کی آواز آ رہی ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اس کا ریویوز اتنے اچھے تھے امازون پر پڑے ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن بعد میں اس کا نیگیٹو اکسپیریئنس مجھے بہت اچھا نہیں لگا اس کا